ہاں میں صبح کو دوڑتا ہوں پندرہ منٹ اور شام کو بھی پندرہ منٹ صبح کے دوڑنے میں جو مجھے بدن کو تازگی ملتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور شام کو بھی دوڑنے میں جو بدن میں تازگی آتی ہے چستی پھرتی آتی ہے اور دل کو جو سکون ملتا ہے وہ دوڑنے سے دوڑنے سے ہی ملتا ہے اس لیے دوڑنا ضروری ہے